खंयचेय भाशेक एकूच स्तर आसता ताका समानता दिवंक जाय कोंकणी जावं मराठी जावं वा कन्नड जावं म्हज्या मुखार ती सगळी भाशा एकूच कारण भाशा ही आसा ती आमी एकामेकांक आपले जे कितें विचार आसा ते सांगपाक सोदता आतां समज भाशा नाशिल्लीच जाल्यार आमीं तें केन्नाच सांगूंक शकना तशें पळोवंक गेले जाल्यार कोंकणी बरी सोंपी सा सादी मोगाळ म्हणूंक शकता वा कितें म्हणूंक शकता वा कित्याक आमची ती मायभास पूण कोंकणी गोंयाक गोंयाक लागून खूब गरजेची गजाल कारण ताच्या खातीर ओपिनियन पोल जालो मागीर म्हणूंक शकता की आमकां राजकी स्तळ मेळ्ळो सगळें मेळ्ळें